आं आंनि मुङा इरा बरग'यारि आङो जेन'बा ओरै क'कराझार डिसट्रिक आमफाय बिदिनो दल'गाव आव दल'गाव गामिया बेहाय आङो थायो आमफाय बिदिनो आङो जेबो साख्रि बाख्रि जेबो मावनाय जाया मानि मानि बिजिनेश एरि जेबो मावनाय जाया मानि आङो न'आवनो जेन'बा हाउसवाइफ ओरै न'खर बेंनानै जेनोबा फिसा फिसौखौ नायनानै मानि फिसा फिसौ आंहा फिसा सानै दङ आमफाय आं बिसोरखौ जेन'बा आंनि फिसाय बिसोर साब्रै आरो जायो आरो आमफ्राय बिसोरजों आंङो जेन'बा बिसोरखौ जाहोनानै लोंहोनानै मानि संनानै खावनानै जाहोयो आरो आं आङो दल'गावनि गामिया आंना बेहायनो थायो आरो